हैलो अंजी कुन्न बोल रेहा ऐ भोलु झंग्गा आं जी बोल्लो अच्छा गड्डी खराब होई केह्ड़ी जगह ओ केह्ड़ी जगह ओ तुस आं झंग्ग आश्रम कोल ते में इस बेल्लै आये दा गड्डी गै ठीक कराना इस बेल्लै स्वांखै ते आं इत्थें कोई दौ ते घैंटा दौ लग्गी गै जाना ते जेकर बंदा कोई बेह्ल्ला ते तुस घैंटा डेढ़ बलगो तुस इंया करो गड्डी मेरी दुकान उप्पर लाई ओड़ो कन्नै गै अग्गें मेरी दुकान ऐ उत्थें आई जाओ ते उत्थें बैठो जेकर तुसें ई कोई बंदा बेह्ल्ला लभदा ऐ ते उसी लेई आओ ते जेकर नेईं मेरे कोला गै ठीक करानी ते रूको ते जल्दी गै आई जन्ना अद्धे पौने घैंटे च आई जन्ना अच्छा मिगी पता में गै कीती ठीक पैह्लें दी में करी दिन्ना ठीक कोई गल्ल निं आया में आया ठीक ऐ